جی میں کمپوٹر ٹیکنیشئن بول رہا ہوں اچھا آپ نے ہمارے یہاں سے کمپیوٹر لیا تھا اچھا کیا دقتیں آ رہی ہیں آپ کے پی سی میں اچھا سی پی یو آپ کا ہیٹ ہو رہا ہے تو یہ کب سے آ رہی ہے یہ دقت اچھا ایک ہفتہ سے تو آپ نے اپنے پی سی میں کیا کہتے ہیں مطلب کوئی نئی فائل ڈاؤن لوڈ کیا ہے حال فی الحال میں اچھا کوئی باہر سے فائل ڈاؤن لوڈ نہیں کیا تو آپ کے اسکرین پہ کوئی بلیو اسکرین تو نہیں آ رہا اچھا بلینک ہو رہا ہے بلیو نہیں ہو رہا مطلب اچھا ہاں ہاں تو آپ کے آپ کے پی سی کے اندر مے بی ڈرائیور جو ہے وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا ہے اس کو اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا آپ کو تو میں آپ کو پروسیس بتا دیتا ہوں جی میں آپ کو پروسیس بتا دیتا ہوں ابھی کیسے اپ ڈیٹ کرنا ہے جی بتائیے اچھا وہ بھی آپ کا ہیلو ہاں وہ بھی آپ کا ڈرائیور سے ہی سالو ہو جائے گا آپ کو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو سیٹنگ کھولنی ہے سب سے پہلے اور اس میں آپ کو ونڈو اپ ڈیٹ دکھے گا وہاں پہ جا کے آپ کو سب سے پہلے اپنے ونڈو کو اپ ڈیٹ کرنا ہے تو آپ کے وہاں پہ ونڈو اپ ڈیٹ کرتے ہی تھوڑی دیر کے اندر آپ کے سارے ڈرائیور جو ہیں وہ انسٹال ہو جائیں گے اور وہ بھی اپ ڈیٹ ہو جائیں گے تو آپ کی موسٹ آف دا پرابلم جو ہے وہاں پہ صحیح ہو جائے گی باقی پی سی آپ کا نہیں ہوئی تو آپ ہمیں آپ کو کال کر دیجیے گا ہمیں ہم دوبارہ سے آپ کو کوئی سولیوشن دے دیں گے باقی آپ کا جو ابھی ہم بتا رہے ہیں آپ وہ کریے ونڈو اپ ڈیٹ کریے ڈرائیور اپ ڈیٹ کریے سیٹنگ میں جا کے آپ کو ملے گا سائیڈ میں ونڈو اپ ڈیٹ کا آپشن یا پھر آپ کی سب سے اوپر فلیش ہو جائے گی اسکرین پہ ونڈو اپ ڈیٹ اور دوسری چیز آپ کریے کہ آپ کے میں جو ان وانٹیڈ فائلز ہیں ان کو ڈلیٹ کر دیجیے کنٹرول پینل میں جائیں گے آپ کو ان انسٹال پروگرام کا آپشن دکھے گا دکھا آپ کو اس پہ کلیک کر کے آپ کو جو آپ کو پروگرام آپ یوز نہیں کرتے جو سافٹ ویئر اس کو ان انسٹال کر دیجیے کیونکہ آپ کا کمپیوٹر ہینگ ہو رہا ہے اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آپ کے اسپیس جو ہے وہ زیادہ فل ہو گیا ہوگا تو آپ کے کمپیوٹر کے اندر جو ان وانٹیڈ کیچ فائلس ہیں اور ڈیٹا ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں رموو کر دیں آپ کا کمپیوٹر پہلے سا ورک کرنے لگے گا تھینک یو